साढ़े जम्मू च जियां गल्ल कीती जा की पराने जमाने च केह्ड़े केह्ड़े रवाज़ न जेह्के ऐहीं बी चला दे न जियां साढ़े जम्मू कश्मीर च मतलब मेरा साढ़ा जेह्का पराने लोग जेह्के रवाज़ चलांदे जियां कि होई जात्तर होई साढ़े मतलब कि जात्तर होंदी जात्तरै ई अस रातीं रातीं तक्कर मतलब अस ढोल बजांदे रौहंदे मतलब बंदे आंदे दे होंदे ओह् ढोल बजांदे ते कन्नै पूरी रात सौंदे निं हैन त्रै बजे उट्ठियै इत्थुआं कोई पंज किलोमीटर दूर जंदे न होर जाड़ै दा आह्नदे लकड़ियां लकड़ियां आह्नियै जाड़ा ते उंदी मशाल बनाइयै ते अस चलदे न इत्थां अपने घरा निकलदे न ते जाइयै इत्थुं मतलब उत्थै मंदर ऐ उत्थेैजंदे न उत्थै अस सबेरै पुजदे ते सबेरै पुज्जियै उत्थां बापस घर भी पुज्जी जंदे होर कल्ल ि ध्यार जियां लोह्ड़ियै गी अस बंबरा कड्ढदे न पूरे म्हल्लै पूरे मतलब ग्रांऽ च जाना बंबरा कड्ढदे न ढोल लेई जंदे कन्नै दौ त्रै मुड़े ते मुड़े दियां गै कुड़ियां जेह्कियां बनाई दियां होंदियां न डांस करने आस्तै ओह् लोह्ड़ी ते रातीं ही ओह् बंबरा तां लोह्ड़ियै कशा पैह्लें होई जंदा ते इक्क म्हीनै दौ म्हीनै पैह्लें चढ़ी जंदा मतलब लोह्ड़ी तक्क ते लोह्ड़ियै दी रातीं अस कड्ढदे आं हरण इक कुड़ी होंदी इक्क जनानी होंदी इक मर्द होंदा उनेंगी रक्खना अग्गें अग्गें ते ओह् करदे न कन्नै गै डांस ते फिर हर इक्क घर जाना उत्थुआं असेंगी त्रिचौली दिंदे न ते बड़ा किश दिंदे न केईं मक्कां दिंदे न केईं तां पैसे दिंदे केईं किश दिंदे मतलब अपनी अपनी मर्ज़ी कन्नै दिंदे होर जियां की साढ़े एह् परानी इक राज़ एह् ऐ कि जियां चर्खा उन्न कतदे चर्खे कन्नै उन्न कतदे ते फिर उनेंगी ते उंदी रस्सी बनदी ते रस्सी बनियै उन्नै दी बनी जंदी ते भी खड्डियै पर उसी कडदे ते उसदी भी फड्डियां बनांदे चादरां बनांदे ते उसी अस सेआलें दिनें अपने मतलब लैंदे न उप्पर एह् पराने जमानै ई गै बनांदे हे हून ते नेईं बनांदे पर हून भी ऐहीं बी साढ़े बनांदे न ऐहीं बी बाकी लोकें केह् पता बनांदे जां नेईं बनांदे केह् पता बाकी होर पराने जमानै ई इयै न अज्जकल इन्ना ते निं ऐ कोई पर फिर बी बिच बिच लोक पराने जमानै ई बड़े बड़ी जादा मतलब करदे हे ओह् मतलब ऐहीं बी रवाज़ चलांदे न